खेतीमे जाइत छियै काटए कूटए लऽमजदूर लोग छियै सर तऽ कनि कमो दए छै कनि बेसियो दए छै तऽ आब की करबै गरीब लोग छियै फेर तऽ घूरिक ओएह खेतीमे जाए पड़तै फेरो कम बेसी लए कऽ चलि आबय छियै हम तऽ नहि खेती करए छियै मजदूर लोग छियै ज्याह देइ छै सैह अपन लए कऽ कखनो बेसियो भए जाइत छै कखनो कमो लए कऽ चलि आबय छियै कखनो मुँह झगड़ो भए जाय छै किसान लोग से जे खेती उपजाबै छै ओ लागत लगबय छै तऽ बुननिहारे कऽ नहि ने दए देतै ओतऽ कनि झगड़ो करतै जनसंँ जे कम ले एहि तरहसंँ अपन कए क गरीब लोग गुजर करए छै सरकार गरीबके गरीब बनेने छै महतगरके महतगर बनेने छै तऽ की कए सकैए तऽ कहुना कऽ गुजारा तऽ करै छै सात परिवार छियै इएह सब छै दुनियामे गरीब अमीर सब जाए रहल छै छै दुनियामे